आं सानो दि बर' रावा जोंनि रायजोनि हारिमुवारि सिनायथियाव गाहायैनो फाव गेलेयो जेरै जों नुनो मोनो दि बर' हारिमु आरो रावा जोंनि रायजोयाव गासिबो खना खनला जायगायावनो गोसारनानै दङ बांद्राय बुङाबाबो बांसिन जायगा एबा टावननिफोराव नो बर' हारिमुनि सिनायथिखौ जों नुनो मोनो आरो गोजौ थाखोनि अनसायनायबो मोन्नो हागौ